जी हम बात कर रहे हैं कहिए तीन टिकेट आपको कब की चाहिए तीन टिकेट कल की मैम आपको सीट कौन सी चाहिए जी मैम जो सीट रहती है उसका दाम अलग अलग है जो सब से ऊपर वाली सीट है उसका दाम है दो सौ अस्सी रुपये और जो बीच वाली सीट है उसका नाम है दाम है दो सौ चालीस रुपये और जो सब से नीचे वाली सीट है उनका दाम है दौ सौ रुपये जी मी मैम उसका एक सीट का दो सौ अस्सी रुपये है

आप को तीन टिकेट चाहिए ना कितने टाइम चाहिए आपको कौन सा शो चाहिए रात का दिन का या सुबह का सुबह का सो चाहिए सुबह आपको कितने बजे का चाहिए एक नौ बजे वाला है एक दस वाला है एक सुबह सात वाला है सुबह नौ वजे वाला ठीक है मैम आप ले सकते हो तीन टिकेट हैं आपकी ऊपर वाली उसका एक का है दो सौ अस्सी तो तीनों का आपका आठ सौ चालीस रुपये है तो मैम आप ऑनलाइन बुक ऑनलाइन बुक करवाना चाहोगे या आप फिर यहीं आ कर बुक करवाना चाहोगे ऑनलाइन सुविधा है मैम आप करवा सकते हो ठीक है मैम आप बता दीजिए सारे अपने जो भी नाम हैं कि किस नाम से टिकेट करनी है और आप फ़ोन ओके मैम आप फ़ोन में हम टिकेट कर देंगे आपको फ़ोनपे पे पैसे डालने है पैसे आपको ऑनलाइन ही करने है जी मैम ओके धन्यवाद हाँ